हलो जय झूलेलाल तव्हां दीदी कविता ग़ुल वारा ॻाल्हायो ग़ुलनि वारा दीदी मूंखे न हिकु किलो गेंदे जा ग़ुल खपंदा हुआ त घणे रुपए जा मिलंदा हुआ दीदी मूंखे हिकु किलो उहो जहिड़ो खपे ग़ुल उहा ग़ुलु मूंखे गेट ते लॻाइणा आहिनि गेट जी सजावट जे लाइ अच्छा त तव्हां कराए ॾींदा आहियो तव्हां कराए ॾींदा आयो छा गेट वेट जी सजावट तव्हां कराईंदा आयो

अच्छा अच्छा त घणे अघ में ठहंदो आहे गेट जी सजावट करिणी मूंखे त घणा अघु लॻंदो अच्छा पंज हज़ार रुपयो जो ख़र्चु लॻंदो गेट सजाइण लाइ

पर दीदी तव्हां कुझु घटि कयो त मां सोचा हिन बारे में पोइ तव्हांखे जेको ॾिया त तव्हां मुंहिंजी गेट खे सजाए ॾियो तव्हां कुझु घटि वधि करे सघंदा आहियो अघ में हा हा जी जी त दीदी मूंखे तव्हांजी शॉप ते अचण लाइ की पासे अचिणो पवंदो तव्हांजी शॉप काथे आहे दुकानु आहे काथे तव्हांजी अच्छा चङो दीदी मां तव्हां वटि अची करे मिलाव थो त तव्हां मूंखे जो घटि करे सघंदा आयो करे वठिजो जय झूलेलाल दीदी जय झूलेलाल